हेलो दादा आं नोंनिफ्राय दाख्लिजे बाजारनिफ्राय नोंनि ग'लानिफ्राय आङो हेल्डएनसलदारनि सेमफु माबा लाबोदोंमोनना कनडिसिनार लाबोदोंमोनना बेखौ फुनदोंमोन आङो फुननानै नायदोंमोन बिराट मोजां जादों आंनि खानाया गयाखैबो गोबां सिमुत जादों सिलखि बिराट मोजां जादों आरो